اُتّر پردیش میں صحتِ عامّہ کے بہت سارے ہیں مسائل تو جیسے کہ بہت سارے لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی مرے ان کی سارے علاج کے لیے سارا بند و بست رکھتے ہیں جیسے کہ کوئی فون وون ایک دم انہیں پتا نہیں ایک دم کچھ ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو تو ان کے لیے انتظام کر رکھا ہے ایمبولینس کا انتظام کر رکھا ہے بہت سے بیمار ہیں وہ نہ چاہتے ہیں بہت سو کی تو سانسیں چلتی رہتی ہیں کچھ ہی وقت ہوتا ہے تو ان کے لیے ایمرجنسی رکھ رکھی ہے تو ایک دم وہ جائے بھرتی ہو جائے تو اسے ہم بچا سکیں وہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں اتر پردیش میں کہ یہ نہیں چاہتے کوئی مرے وہ پوری پوری اپنی کوشش کرتے ہیں کہ اسے بچا لیں تو یہاں بالکل صحیح ہے یہ بند و بست صحیح رکھ رکھا ہے